جی ہاں میرے یوں تو تحریری سرپرست بہت زیادہ ہیں جنہوں نے ہمارے کام کو بہت متأثر کیا ہے مجھے جس شخصیت نے سب سے زیادہ متأثر کیا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ کی تحریری اور ادبی صلاحیت اتنی وسیع تھی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم جب ان کے ادب اور لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے عظیم ادیب تھے انہوں نے اپنے اسی ادب اور لٹریچر کے ذریعے سے عیسائی ممالک پر ذہنی ضربیں پہنچائیں ہیں اور بہت سارے آج جو چھوٹے ادیب یا قلم کار ہمیں نظر آتے ہیں یہ مولانا مودودی کے ہی مرہون منت ہیں چنانچہ ان کے کتابوں کی کثرت مطالعہ کی وجہ سے اور ان کے ادب و لٹریچر کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کام میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہوئی ہے اور یہ ہمارے ایک طریقے سے رول ماڈل اور تحریری سرپرست ہی نظر آتے ہیں